ہر شخص کے پاس کوئی تحریری سرپرست یا رول ماڈل ہوتا ہے جو اس کو گاہے بگاہے راہ دکھاتا رہتا ہے میرے پاس بھی تحریری سرپرست میرے اساتذہ ہیں اور میرے بالخصوص میری شاعری کی شاعری کے جو استاد ہیں پروفیسر ظہیر رحمتی انہوں نے مجھے گاہے بگاہے اور جگہوں پر جگہ جگہ پر بہت ساری میری غلطیوں کی نشاندہی کی ہے اور اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گنجائشیں پیدا کی ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے تعلیمی سفر میں کافی مدد کی ہے اس کے علاوہ اقبال اور غالب جیسے کلاسک شعرا جن لوگوں کو پڑھ کر کے ہم سب بچپن سے بڑے ہوئے ہیں اور اب بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی جہتوں کو پہنچنا ان کی آفاقیت ان کی بلند سوچ کو ہاتھ لگانا بھی ہم لوگوں کے لیے بہت دشوار پیدا جس میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ ہیں میرے پاس بھی جو میرے تحریری سرپرست یا رول ماڈل ہیں اور جن کو دیکھ کر کے میں لکھنا سیکھتا ہوں لکھنا جانتا ہوں بولنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ